जी मैम नमस्ते जी मुझे दवा चाहिए था जैसे मुझे कमर में दर्द बुखार सिर दर्द है रह रह के खाँसी भी आ रही है जैसे घुटने में दर्द है उसकी दवा मिल जाएगी आपके यहाँ मैम तो क्या करेंगी आप हाँ और हाँ ठीक है तो फिर मुझे गैस की दवा और ये पैरासेटामॉल और एक टानिक भी आती है कमर दर्द के लिए

क्या बोलते हें और पता नई क्यूँ न मेरे हाथ में खुजली खुजली जैसे क्रीम मिल जाएगी आपके यहाँ हाँ मैम क्रीम मिल जाएगी आपके पास तो हम क्या हम तो आ नहीं सकते तो किसी बच्चे को भेज दो आप दवा दे देंगी क्या ठीक है तो जैसे उसको दवा समझा दीजिएगा की ऐसे ऐसे खाना है न त जान नही पाओंगी न तो ये क्या बोलते हैं आप दवा का नाम लिख दीजिएगा और क्या बोलते ये और पता नहीं क्यों न मेरे पैर में दर्द सा हमेशा रहता है जैसे लगता है कि कुछ करने का नहीं मन कर रहा है सर दर्द बुखार जैसे जुखाम खाँसी उसी आता रहता है हमेशा हमेशा जैसे अरे तो में कैसे आऊँ डो डोक्टरी आप भी तो बहुत दूर है मैं आ नहीं सकती न अगर में आ जाती तो ले लेती दवा आप क्या कल कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगा अच्छा रात तक रहता है आपका हॉस्पिटल बंद खुला रहता है न और अभी रविवार को बंद रहता है की खुला रहता है मैं सोच रही थी कि रविवार को उधर ही से मुझे जाना है न आजमगढ़ की रोड पर तो मैं सोच रही थी दवा ले लूँ रविवार को बंद रहेगा चाहे खुला रहेगा अच्छे तो क्या रविवार को आठ बजे आ जाऊँ तो दवा मिल जाएगी अच्छा आप कह रही थी दस बजे से दस बजे तक खुला रहता है तब में बोली ठीक है आ जाऊँगी फिर उसी टाइम पर तो आठ बजे आऊँगी तो कोई दिक्कत तो नहीं न होगी पहले खोल सकती होस्पिटल मेरे लिए तो क्या बोलते हैं मुझे दवा लेना हैं न वो आएंगे न तो मैं लेने आऊँगी दवा आपके पास ठीक है वही जुकाम उखाम हमेशा खाँसी बुखार चलिए ठीक है मैम न नमस्ते रख रही हूँ